पहिने हमसब जे गुलाम छल मने पूर्वज हमर जे गुलाम छल तऽ ओकरा जानकारी भेनाइ हमर बच्चा सबके बहुत अति आवश्यक अछि हमर देश केना गुलामी भेल छल आओर कोना आजादी भेल हमर देशके आजाद करबइमे किनकर किनकर योगदान छलनि जेना भगत सिंह भेलै चन्द्रशेखर आजाद भेलै खुदी राम बोस भेलै ई सब अपन जानके बलि देलखिन तब जाकऽ हमर देश आजाद भेल आओर अइमे महात्मा गाँधीके सेहो बड़का योगदान छलनि तऽ अइ सभके विषयमे अपन सभके बच्चाके जानकारी भेनाइ बहुत आवश्यक छै किएक तऽ इतिहासेमे सँ ओकरा ज्ञान भेटतइ जे हमर देश केना गुलाम छल पहिले गुलामीमे की की दिक्कत हमर पूर्वज झेलने छल ओकरा सबके की की दिक्कत होइ छलै कोनो नागरिकता नहि भेटय छलै कोनो पहचान पत्र नहि भेटय छलै तै दुआरे अइ चीजके जानकारी भेनाइ बहुत अति आवश्यक छै हमर बच्चा सबके